जरी आमच्या शिक्षणांत धर्म हो विशय असो नासलो तरी आमचे शिक्षकान किंवा रिटायड शिक्षकांनी वेळो वेळी आमकां शाळेक येवन आमच्या धर्मा विशीं वेगवेगळी म्हायती दिवन आमचे पुर्वजां विशयी पयलींची सगळी म्हायती सांगून आमकां एक आमचे धर्मा बद्दल एक आदर करपाक शिकयलां ताचे बद्दल म्हायती दिल्या पयलींच्या लोकांक कशें केलां कितें केलां आनी तें आमी कित्याक मुखार व्हरपाक जाय हाचे बद्दल आमकां वेळो वेळी म्हायती दिवन आमकां टायम टू टायम अपडेट केलां